आशा नायक मोहन देसाय धिरज नायक दर्शना नायक सत्यवान कांबळी सुधाकर मामलेकार उमोद बोरकार प्रितम शिरगांवकर प्रिया बिजोलकर सिद्धी देसाय नेहा गांवकर दामोदर मावजो मंदिरा कासकर मोहीत चावडेकर तनय चावडेकर शेवतें बोरकर सुरेखा कवळेकर सुकांती तवडकर नमन बांदोडकर नम्रता मडगांवकर स्नेहा गावडे प्रमोद सावंत सुभाश नायक रवींद्र केळेकर दयानंद गांवकर जिना मामलेगर गुरू गावडे अनुजा नायक सपना देसाई पुजा गांवकर रुपा नायक संगिता नायक मनोज देसाई मिनेश बोरकर अरुण बांदोडकर सोनाली गावडे सोनल पेडणेकर रितेश चावडेकर संतोशी पालयेकर शितल सावंत तनवी देसाई प्रणाली प्रभू सुदा वेलीप गीता नाईक सुभाष नाईक